हमलोग हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग अपनी साँस्कृतिक परम्पराओं को निभाने के लिए मनाने के लिए अक्सर पूजा पाठ पर्व त्योहार करते हैं जैसे पूजा पाठ भगवान राम की पूजा हो हनुमान जी की पूजा हो शिव जी की पूजा हो यह सब तो हमलोग हिन्दी में ही करते हैं दूसरा कि जैसे पर्व त्योहार तो हमलोग उसको मनाने के लिए अभी छठ पर्व आ मनाए हैं अभी होली आनेवाली है कुछ दिन के बाद चैत में नवरात्र होगी आसिन में नवरात्र होती है उसको भी हमलोग हिन्दी में मनाते हैं और जितनी भी हमलोगों की लगन जैसे शादी विवाह उपनयन यह सब भी जो है यह सारा का सारा कार्यक्रम हमलोग हिन्दी में ही मनाते हैं जैसे इसमें लोकगीत है लोकगीत अक्सर गाया जाता है सबकुछ हमलोग हिन्दी में ही करते हैं अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए हर समय हमलोग हिन्दी का उपयोग चाहे अपनी साँस्कृतिक परम्परा को निभाने में या आम भाषा बोलने में या कहीं किसी से बात करने में यह भी एक सँस्कृति है कि गाँव समाज में किसके साथ किस ढंग से बात की जाए अपने से छोटे बड़े अपने बुज बुज़ुर्ग यह भी एक परम्परा है यह भी साँस्कृतिक परम्परा है गाँव समाज में तो उसको हमलोग हिन्दी में ही निभाते हैं क्योंकि हमलोग का उत्तर भारत में हैं तो उत्तर भारत में अक्सर हिन्दी और सन्स मैथिली बोली जाती है तो हमलोग लेकिन अक्सर हिन्दी में ही इसको निभाते हैं और हिन्दी का सम्मान करते हैं इससे अधिक तो और दूसरी कोई भाषा हमलोगों के लिए हमारे लिए नहीं है हम तो सारा कारोबार जितना है चाहे वह पबनी पूजा हो चाहे लगन पाती हो चाहे ऐसे गाँव घर में सामाज़िक व्यवहारिकता हो जो भी हो चाहे लिखना पढ़ना कुछ भी हम हिन्दी ही अपनाते हैं और हिन्दी का सम्मान करते हैं